ہمارے علاقے میں مختلف کمیونٹیز ہمیشہ آپس میں مل جل کر رہتی ہیں ایک ساتھ رہتی ہیں ہمارے محلے میں بہت سارے ایسے سماج کے لوگ رہتے ہیں جو بہت ہی بچھڑے طبقے سے آتے ہیں مسلم ہیں نان مسلم ہیں پنڈت ہیں اس کے علاوہ چمار ہے اس طرح سے مسلمانوں میں وہابی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساری طبقے کے لوگ رہتے ہیں لیکن آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی کسی طرح کوئی لڑائی نہیں ہوئی ان سب کے بیچ میں کسی طرح سے کوئی تنازعہ نہیں ہوا نا ہی کوئی کسی کو کسی ایک طبقے کو غلط کہتا ہوا یا برا مانتا ہو سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور بہت اچھے سے رہتے ہیں یہ ہماری کمیونٹیز کی ایک بہت ہی اچّھی اور سالمیت والی عادت رہی ہے اور ہمیشہ سے سب لوگ خوشحال رہے ہیں